में सोमा बोल्ला नी आं सिड़ा कलोनी दा ते में अपने सत्संग जन्नी आं निरंकारी सत्संग ऐ साढ़ा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह अस निरंकारी सत्संग जन्नी आं असेंगी एह् नन्द प्राप्त हुंदा सत्संग गी जन्ने अट्ठें अट्ठें दिनें असें जन्ने आं हर हफ्ते जन्ने सत्संग असें उत्थै केह् नन्द प्राप्त हुंदा शरीर दी खुराक अस घरा बड़ा किश रूट्टी राट्टी खाइयै जन्ने आं ते उत्थै असें आत्मा दी खुराक थ्होंदी ऐ असेंगी आत्मा दी खुराक ऐ परमात्मा दी गल्ल साढ़ी आत्मा गी खुराक मिलदी ऐ उत्थै असेंगी ओह् नन्द प्राप्त हुंदा ते उत्थै अहें केह शब्द आई जंदा मिगी याद ऐ तेरे दर ते आ के सतगुरू अपने आप दा ध्यान नी रैंह्दा ते मुक्क जांदी ऐ जीवन खेती ते मैं मेरी दा मान नी रैंह्दा ते असें जेल्लै सत्संगा गी जन्ने ते असेंगी तैलूं अपने घरा दी पता नी रौंह्दा ते नेईं असेंगी किसा दा ध्यान रौंह्दा असेंगी इयै ध्यान रौंह्दा असें सैंतें महापुरूषें दे अस परमात्मा दे दर बिच जा ने आं ते असेंगी इन्ना नंद प्राप्त होंदा ते साढ़ी आत्मा दी असेंगी खुराक मिलदी ऐ परमात्मा दी गल्ल सनांदे उत्थै ते असेंगी इन्ना नन्द प्राप्त हुंदा ते असें इ'यां

शरीरे दी खुराक अस घर बाहरा किश फल फ्रूट बी खन्ने आं ते अ रूट्टी बी खन्ने आं ते अस आत्मा लेई अस किश नेईं करने ते अस सत्संगै गी जन्ने आं ते असेंगी इत्थै केह् थ्होंदा साढ़ी आत्मा गी खुराक थ्होंदी ऐ इत्थै परमात्मा दी गल्ल ते परमात्मा दी गल्ल सभनें गी गै शैल पसंद लगदी कोई बी बंदा नी ऐसा सब्भै सब भगवान दी जोत न सभनें गी परमात्मा दी गल्ल शैल गै लगदी कोई गै होग जिसी नेईं लग्गोग शैल ते उन्नै एह् सब परमात्मा दी जोत ऐ परमात्मा दी गल्ल हर बंदे गी शैल गै लगदी ते में अपने आपे च मिगी इ'यै मसूस हुंदा मिगी परमात्मा दी गल्ल सारियें गल्लें कोला शैल लगदी होर कुसे कुसे दियां गल्लां करी उड़ियां ओह् नी हुंदियां चुगलियां शैल मिगी शैल गल्ल परमात्मा दी गै लगदी ते असेंगी इत्थै बहुत नन्द प्राप्त होंदा इन्नी खुराक मिलदी ऐ साढ़ा दिल दा कमल खिली जंदा इक्कै बारी ओह्दे च शब्द बी आंदा दिल दा कमल गुरू दे बाजां ना खिलेआ ते ना खिल सकदा ते अपने आप दी ध्यान पशान हुंदी ऐ ते उत्थै साढ़ा जेल्लै भजनें गी कुतै सोम्मा नां बी बोल्ली जंदा ना ते सोेम्मा भैन जी शीरवाद प्राप्त करो ते तैल्लूं असेंगी कम्बनी लग्गी लग्गी जंदी तदूं प्रभु परमात्मा गी अग्गै दिक्खियै अस बोलना हुंदा ते असें जेहका सिक्खियै जन्ने अस घरा जे अज्ज असें एह् बोलना जां अज्ज असें ओह् बोलना ते असेंगी ओह् बी भुल्ली जंदा ते उत्थै बेहियै असें केह् करना हुंदा अपना तन मन अर्पण करियै ते तैलूं अस भजन बोल्ली सकने सच्चे पातशाह नेईं मेरा तन ऐ नेईं मेरा मन ऐ एह् सब किश तेरा तेरी गै कृपा कन्नै बोलना मालका तेरी अवाज ऐ साढ़ा किश नी ऐ ते तैल्लूं कुतै जिस बेल्लै अस इ'यां तन मन अर्पण करगे ते तदूं गुरू दी मेह्र होंदी ते असेंगी पता गै नी लगदा के केह् बोल्लेआ असें केह् नेईं बोल्लेआ ते जेकर कनैक्शन पूरा नेईं जुड़ग ते फ्ही असें कम्बी जन्ने उत्थै फ्ही असेंगी कम्बनी लग्गी लग्गी जंदी तैल्लूं प्रभु परमात्मा दे दर्शन हुन्ने करा दे दिक्खा दे हुन्ने प्रभु परमात्मा गी ते ओह्दे सामनै अस एह्दे अग्गै अस किश नी बोल्ली सकदे इस लेई असेंगी ओह्दे इसनै इन्ना किश दित्ते दा असेंगी एह् शरीर दित्ते दा कम्मकाज करने वास्तै ते अस उनेंगी आखेआ जिसलै मिलेआ एह् तन चोला ते ओह् ही कम्म मका ली अस्स केह् करने कि संसारी कम्म बड़े करने अस प्रभु परमात्मा आत्मा वास्तै अस किश नी करने उन्ने ओह्दे च फ्ही एह् शब्द औंदा जेहका अस सत्संग च सुनियै औने आखेआ जग दी शोभा जग बिच्च रैह्नी ते अग्गै गलदी दाल नेईं कहे अवतार हरि दे बाजूं ते कुछ बी जाना नाल नी ते जिन्नियां मैह्ल माढ़ियां होंङन ते अस किश नी लेई सकने कन्नै जे साढ़े घर माया बड़ी होग पैसे बड़े होङन ते अस ते इक रपेआ बी नेईं लेई सकने अस केह् लेई सकने अस लेई सकने ज्ञान गुरू दा ज्ञान गुरू दा इंसानां नू रब्ब दा घर दिखलांदा ऐ ज्ञान गुरू दा इंसानां नू मुक्ति मार्ग पांदा ऐ करते चलो गल्ल हरि दी इसतूं बड्डी गल्ल नेईं कहे अवतार भरोसा तन दा अज्ज है पर कल नेईं इस शरीरे दा कोई भरोसा नी ऐ भाई कोह्के बेल्लै एह् बुलावा आई जाना ते चलदे होना ते जेहका अस कम्म असेंगी प्रभु परमात्मा जिस गल्ला असेंगी इस संसार बिच भेजेआ अस ओह् कम्म नेईं करने अस होर होर संसारी कम्म लग्गी पौने संसार दा बी करना ऐ पालन पोषण बी करना पर जिस गल्ला असेंगी एह् शरीर मिलेआ ओह् कम्म अहें जरूरी गै करना तां ओह्दे च शब्द आया भाई जिस लेई मिलेआ एह् तन चोला ते ओही कम्म मका लेइये ते फ्ही ओह् बी शब्द आंदा जग दी शोभा जग च रैह्नी ते अग्गे गलदी दाल नेईं कहे अवतार हरि दे बाजूं ते कुछ बी जाना नाल नेईं ते साढ़े कन्नै केह् जाना जेह्के प्रभु परमात्मा दी गल्ल होग ओह्दे च शब्द बी आंदा जिस रस्ते आखर नूं तूं बिल्कुल कल्ला जाएगा जेह्ड़ा शरीर कोला बाहर होई जाना असें कल्ले गै जाना साढ़े कन्नै कुसै जाना नेईं धीयें नेई पुत्तरें कुसा बी नेईं जाना पूरा परिवार साढ़ा कच्छ खड़ोता रवै कुसै साढ़े कन्नै नी जाना तां एह्दे च केह् शब्द औंदा जिस रस्ते नूं तूं आखर नू बिल्कुल कल्ला जाएगा निरंकार साथी होऐ हरगिज ना घबराए गा निरंकार ऐ ठांडक निरी दिल बिच्च खूब बसाए जा कहे अवतार गल्ल मन गुरू दी ते निज घर डेरा पाई जा गुरू महाराज केह् आक्खा दे मेरी गल्ल मन्नो ते तुसेंगी अस अपने कन्नै लेई लैगा ते इस बेल्लै असेंगी एह् बेल्ला आए दा प्रभु परमात्मा दी जानकारी करने दा अपने आप दी पछान करने दा ते अस अपने आप दी पछान करी सकने उनें आखेआ भुल्लेआ रब दा की पाना ते इत्थां पुट्टियै इत्थां लाना प्रभु परमात्मा साढ़े कच्छ ऐ रब थोआढ़े अंग संग बस्सा दा ते अस केह् करने दूर दिक्खने जि'यां अस इ'यां गै जियां नदिया च घड़ा भरियै तुस टकाऊ उड़ो ते घड़े दा पानी असेंगी लग्ग लब्भा दा ते नदिये दा पानी असेंगी लग्ग लब्भा दा ते जेकर ओह् घड़ा नदिये च भज्जी जा ते असेंगी केह् पछान होवे के घड़े दा पानी कोह्का ते नदिये दा पानी कोह्का इयां के असें प्रभु परमात्मा बिच्चा परमात्मा साढ़ै अंग संग ऐ असेंगी एह्दी जानकारी नेईं ऐ अज्ज अ इयै लोकें गी सनाना चाहन्नीं बे ओह्दे च केह् शब्द ऐ आओ रब्ब दे दर्शन पाई लैओ इस गल्ला संदेशा आ दा परमात्मा दे दर्शन करी सकने आं अपने आप दी अस पछान करी सकने आं